औ औ मा जौखौ नांगौ नाम्बार वानाथ' बुरजा जाबाय लै थिनस' आसि बिदि लायो आरो औ आरो ब्लेनदार्सफ्राथ' फासस'नि बारासो माथो बिदिनो आरो गोजौलै मालाय गोजौनि सरखारानो बानायबायबा

गोजायाव दाम खमाथ' बे लाखजारिआनो बेनो दाम खम लोंनायाथ' एखेआनो माथो बेसो बेसो बांसिन सेल जायो औ औ बेखौनो नाम्बार वान होनो लाखजारि नाम्बार वान

ओरैनो थिनस' आसि फुल बा हाबआव बेसेबां लागोन बे हिसाबै हमनांसिगोन आरो

सिगाङावथ' खम मोनलै जेन'बा बारायबायलै दा बुहुद बारायबाय माने वाइन सपआवनो दा थ्रि ओइथि खौ लाखायो एगदम लानायाथ' ओरैनो वाइन सप हिसाबावबा लाया ओरैनो ब्लेक फानोबा लागोन बारा लागोन ब्लेक फानग्रा फोरबो थायो आजिखालि बिदिनो माने दखाननि थाखाय लाङो ना दुब्लेगेदाथ' दा बेथ' गैथ'वा ओरैनो ओंखारो ओंखारनाया बेलेक साफ्लाय खिन्थु जोंनाव बिदि गैथ'वा आरो दे जागोन दे दे दे दे